आमच्या गांवान एक उदकाची बांय आसा ती बांय अशी आहा की एका बांयचेर सगळें अवलंबून आसात धा बारा घरां आसात धा बारा घरांचे उदीक अशें सगळ्यांक आता आटल्यात म्हजे पावना पाणी लोकांचें अशें म्हण्णें आसा की आमी अशें बांय मारचे एकेच बांयचेर रावचे न्हू घरान एक एकेच बांयक चार चार पंप बसयलेले आसात ते पंप आतां एकाच घरान बा बा बाकिचें उदीक खाला गेल्ले कारणान बाकिच्यांक तें उदीक पावना म्हणजे एकाच घरान ते पंपाचें उदीक आसा तें तेत वापरता सगळ्यांक मेळचें असो एक ह्या करपाचो आनी उदीक सगळ्या घरां घरांनीं पावचें एकल्याचोय असो फायदो मेळूंक जायना बांय आमची भरपूर खोल आसा तेका एक तीस चाळीस मिटर सुमार असो राजू लागता राजवान तें पाणी कडपाक आतां शक्य जायना म्हणजे थंय कळशी घातली कळशी ती बुडना म्हणजे आतां पंपाचो कितें जाता पंपान बारीक भितर खड्डो आसल्या कारणान ते पंपाचे पाख भितर घात्यान पंप ओडून ते पाणयेक घेता कोणी पंप बसयलो तेंकाच मेळटा तें बाकिच्या लोकांक मेळोंक शकाना मागीर तेंच्यानी कितें करपाचें हेच्या खातीर एक ब बा बऱ्या पाणयाची एक करची आनी सगळ्यांक तेचो लाभ मेळचो